खुशी एकटा एहन शब्द अछि जे ढूँढलासँ नहि भेटैत छै ई अहाँकऽ अंतरात्मा कऽ चीज छी आओर रिअल खुशी सहीमे खुशी ओ खुशी होइत छै जखन कि अहाँकेँ किछु कृत्य कऽ कारण या कोनो भी सहयोग कारण ककरो दोसर कऽ आँखिमे जखन ओ खुशी आबैत छै तऽ ओ सचमुचके खुशी लागैत छै जेनाकि अहाँ अपना बच्चा कऽ देखैत छी छोटसँ छोट चीजकेँ लेल जखन ओ अहाँ पर किछु प्रेशर करैत अछि जे हमरा ई चाही या डिमाण्ड करैत अछि आओर अहाँ ओकरा पूरा कै पाबैत छी तऽ ई एगो बड़का खुशी लागैत छै जेना अहाँ अपना माता पिता कऽ कोनो सेवा करैत छी तऽ ओहिसँ अहाँकेँ खुशी भेटैत अछि लेकिन हमर अगर व्यक्तिगत माननाइ ई अछि जे अहाँ अगर अपना माता आओर पिता कऽ या परिवार कऽ किछु सेवा करैत छियै जाहिसँ अहाँकऽ खुशी भेटैत अछि ई सब कऽ अपन अपन छै संसारमे केओ बिना माए बाप कऽ संतान तऽ भऽ नहि सकैत छै तऽ सब लगमे एकटा ई दायित्व छै जे ओ ई कर्तव्य हुनकर छिअनि आओर ओ करथि लेकिन अहाँ किछु माए सन किछु दोसरो कऽ रूप देखि कऽ ओहिमे माए बला ममता देखि हुनका दुखी कऽ देखि कऽ हुनकर किछु समस्या कऽ अगर अहाँ निदान कऽ सकी हुनका किछु सहयोग कऽ सकी तऽ ओहिमे हमरा ओहियोसँ जादा खुशी भेटैत अछि जे केओ भी आदमी कोनो अपन परेशानीमे छथि आओर हम हुनकर दर्द कऽ किछु कम कए सकियै हम हुनका किछु सहयोग कऽ सकिअनि तऽ ओहिसँ सर्वोपरि खुशी अछि अगर हम कखनो बैंक चलि जाउ हॉस्पिटल चलि जाउ आओर ओहिठाम देखैत छी जे बहुत आदमी वृद्ध केओ केओ एहन भेटैत छथि जिनका कि अपन एकटा स्लीफोम नहि भरऽ पाबि सकैत छथि तऽ ओ बड़ा आशा भरल नजरसँ आबैत छथिन जे बौआ कनि ई हमरा भरि दितहुँ ई कऽ दितहुँ या हॉस्पिटलमे ई काउण्टर कहाँ पर छै हम कोना जाइ तऽ किछु अपन व्यस्तो समयसँ समय निकालि कऽ किछु हुनकर हाथ पकड़ि कऽ या हुनका सही जगह देखाय कऽ जे हुनकर काज जाहि से कि आसानीपूर्वक भऽ जानि तऽ एहिमे बेसी खुशी महसूस होइत छै आओर ई जीवन जे छै ई हमेशा व्यस्त छै लेकिन अहाँ किछु सही खुशी अगर अहाँ कऽ चाही तऽ एहिमेसँ किछु समय अहाँ अगर निकालबै तऽ अहाँकेँ शायद ओहि समय कऽ महत्त्व बढ़ि जाइत छै जे अहाँ दश मिनट किनको दोसर कऽ लेल देलिअनि तऽ हुनकर ओ काज भेलासँ अहाँ कऽ ओ दशे मिनट नहि रहि जाइया आओर ई जीवन जे छै से ई कहैत छै कि जे समय बीत रहल छै लेकिन सच्चाइ ई छै जे समय तऽ बीतैत नहि छै बीत तऽ ई जीवन रहल छै तऽ ओकरा अहाँ कतेक सदुपयोग कऽ सकी इएह सार्थक एकटा समय छै आओर इएह एकटा खुशी भेल